सबि आखिनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे स्फेस नांगौ हयथ' जोङो थेम फासावबो सबि आखिनो हायो एबा जों खागजावबो फेफारावबो आखिनो हायो एबा जोङो वालफ्रावबो आखिनो हायो खिन्थु बे आखिनायानो जोंना मोनसे स्फेस नांगौ आरो जोंनो बे हिसाबै सबि आखिनायाव जों फ्रथ'माव फेनसिलजोंनो स्खेथस खालामनानै लाग्रोनांगोन स्खेथस खालामना लाग्रोनासो उनाव आर बेखौनो जोङो गाबजों बेखौ जोङो गाब होनो हायो एबा गाब होवाब्लाबो जों बेखौ जों सेइदिं खालामनानैबाबो जों ओ दिन्थिफुंनो हायो सबि आखिनायाव माखासे बसथु फेनसिल राबार बेफोरखौ बाहायनाय जायो ओमफ्राय लोगोसे जों रं होनो थाङोब्ला जोङो ब्रास नांगोन फ्लेद नांगोन बेफोरजों जोङो गाबखौ फुननो हायो बावहाय जिखुनु बुसथुआनो ओ ओ बाजाराव नांगौ खिनि बुसथुफोरखौ जों बाजारावनो बायखानांगोनखा बेसोर सोब बुसथुआनो एसेबां दामि होननाय खोथा गैया नांगौ खिनि बुसथुखौ बायखानांगोनखा आरो जोङो नांगौ हिसाबै जों बेखौ जिसिबांखि दामानो जायाथों मानो दा बायनानै लानांगौ जायो नाथाय जोंहा बे सबि आखिनायाव अखल खेनभास बा फेफारावजे सबि आखिथारनांगौ बे नङा खोथा गैया जिखुनु वालफ्रावबो आखिनो हायो बा जिखुनु माबायावबो जिफ्रावबो आखिनो हागोन